हां जी कौन अच्छा कैह्दी दवाई लैती तुसें बखारै दी लैती दी अच्छा अच्छा ते तुसें अस मतलब नुहाड़ा असर नि पेआ दवाई दा तुसें मतलब रुट्टी खाने दे बाद गै खाद्धी ही ना सवेरे शाम्मीं चलो कोई गल्ल नेईं तुस इक कम्म करो मेरे कोल तुस आओ जेल्लै तुस फ्री होन्ने नि मेरे बेह्ल लगदी ते मेरे कोल आओ मैं तुसें ना थोड़ा डोज ज्यादा दिन्ना ओह् मै तुसें घट्ट डोज दित्ता हा कि तुसें सरी जा पर नेईं फर्क लग्गै दा ते कोई गल्ल नि तुस मेरे कोल फ्ही आओ शामी परतियै में तुसें थोड़ा बधाइयै दिन्नां डोज खरी खरी ठीक ठीक ठीक ठीक ऐ लाओ फ्ही चक्कर तुस खरी